हेल्ल' औ खोनाबायना अ ओमफ्राय नों दखानाव दं दा दखना नांगौमोन आंनो एसे बिदन मोनगोनना बिदन फसिसखानसो नांगौमोन मोनगोन ना मोना फालाय दङ ना ओरैनो मा दाम गोग्लैयो दा गांसे गांनै बायोब्ला मा दाम लायो नोंसोरलाय एसे खमायगोन ना ओरैनो बेसेबांसो खमायगोन आंथ' बुरजा लाथारगोन पसिसखान लागोन आङो एगार'सथार गोग्लैगोन ना आस्सा दे जागोन दे ओमफ्राय माबालाय दंना गैया इन्दिनि आरनाइफोर दं ना गैया आंनो इन्दिनि नांगौमोन ओमफ्रायहाय बै चिफ गेस्टफोरनो गानहोनो गांब्रैसो नांगौमोन बेसेबां गोग्लैयोथाय इन्दिनि आर'नाइया पन्द्रस'थार ना इन्दिया मेसिनाव दानाय ना ओरैनो लकेल न'आव दानाय आर'नाइया पन्द्रस'थार ना

ओमफ्राय माबायालाय बे बन्धुराम बन्धुरामालाय बेसेबां लायो बेखौ बुरजा नांगौमोन एसे बिसखानसो नांगौमोन बन्धुरामबो दं बेसेबां हरो बेखौ बन्धुरामखौ बेसेबां लायो बन्धुराम आर'नाइया पास्स' आस्सा दे होनबा आङो दाहायफोर नङाबा दाहाय सोलाबाबा गाबोनफोर थांसै दे दखानाव दे नोंनि दखानाव दाहाय नङाबा गाबोनफोर थांसै जायखिजाया आंनो माबा नांगौ मा होनो बे बिदनखौ पसिस्ता नांगौ ओमफ्राय इन्दि सिनि इन्दिनि आरनाइखौ गांब्रै नांगौ गांब्रै ओमफ्राय बन्धुराम आर'नाइखौ बिसखान नांगौ दे होनबा गाबोन थांसै दे दे होनबालाय